ایک بار میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں ایک کتاب پڑھی تھی وہ ایک کتاب ہندی میں تھی اور وہ کتاب اردو زبان کا ترجمہ تھی اس میں مجھے ایک کہانی کے بارے میں پتا چلا ایک انسان کے سفر کے بارے میں اور اس کتاب کا نام چلتا ہوا مسافر تھا اس کتاب میں اس کتاب کو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اسے پڑھے اور اس سے سبق حاصل کرے کہ ایک انجان آدمی کیسے پوری دنیا کا سفر کر لیتا ہے انسان انسانی کے ساتھ اور اس کو کیا کیا مشکلات پیش آتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے